हमारे पूर्वज जो थे पानी को उबालकर कीटाणु रहित करने का तरीका सबसे आम मानते थे और फिटकरी से भी फिटकरी से पीने के पानी को साफ करने का तरीका भी काफी आसान और सस्ता था करोलीन से पानी को साफ करने के लिए आप कलोरीन इस्तेमाल भी कर सकते हैं ब्लीच से ब्लीच पानी साफ करने के लिए ब्लीच में सोडियम हाई पो क्लोराइड भी होना चाहिए टमाटर और सेब के छिलके से भी आप कर सकते हैं पानी को शुद्ध करने का सबसे अच्छा तरीका है पानी को उबाल लें पानी को उबालने से उसको दूषित करने वाले सभी सूक्ष्म कीटाणु मर जाते हैं और जो कुछ भी दूसरी गन्दगी रहती है वह भी असरदार नहीं रहती पानी को उबालकर ठंडा होने दें और होने दें और फिर उसे छान लें दो मिनट पानी में फिटकरी डालने से भी पानी को शुद्ध कर सकते हैं उबालना पानी को एक मिनट तक उबालना अधिकांश प्रकार के कीटाणु मर जाते हैं कीटाणु को मारने का सबसे आसान तरीका है पानी को उबाल लें यदि पानी गंदा हो तो उसे जमा दें और उबालने से पहले एक साफ कपड़े या बा कॉफी फिल्टर के माध्यम से छान लें अपने डिशवॉशर में बाशिंग उपयोग का उपयोग केवल फुल लोड के लिए करें यदि आप हाथ से बर्तन धोते हैं तो धोने के लिए पानी को खुला ना छोड़ें सब्जियाँ साफ करते समय नल ना चलने दें रेफ्रिजरेटर में पानी पीने के पानी की एक बोतल रखें